مجھے قرآن بہت پسند ہے جب جب میں اسے پڑھتا ہوں تو مجھے بہت سکون ملتا ہے اور جو بھی اسے سنتا ہے اس کو بھی بہت سکون ملتا ہے اس کی ہر شبد ہر رکوع ہر آیت ایک سچ بات کو بیان کرتی ہے اور یہ سچ بات ہے کہ قرآن میں جو ہر شبد لکھا ہوا ہے وہ سچ ہے اور اس کی آیتیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں جو ہم نماز کو پڑھتے ہیں تو ان میں جو آیتیں لکھی ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں جوکہ اللہ کی تعری تعریف میں بیان ہوتی ہیں قرآن ہمارا چودہ سو پہلے سال پہلے نازل ہوا تھا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس میں بہت اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں اور ہمیں جب اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اس سے ہم کئی باتیں سیکھتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کتنا مہتو ہے اور صرف مسلمان اسے پڑھ پاتے ہیں کیونکہ یہ صرف عربی میں لکھا ہوتا ہے جوکہ ہم لوگ کو بچپن میں پڑھایا جاتا ہے اور اس سے بہت چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور